कक्राजार जिल्लानि मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरखौ बोगथाबग्रा जायगाफोर होनोब्ला जों सरलपारा पिकनिक स्पट आरो दाबावैसो ओ जागायनाय रायम'ना नेसनेल पारक खौ जोङो होननो हायो बेहाय गोबां जायगानिफ्रायनो दावबायग्राफोरखौ ओ बोगथाबो जेरै सरलपारा पिकनिक स्पटाव जायगानि आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोरा फैनानै बेवहाय पिकनिक जाफैयो एबा बेरायफैयो आरो मानास नेसनेल पारक आबो जों कक्राझारनि खाथि खालानो जाहैबाय चिरां जिल्लायावबो गोलैयो बाट कक्राझाराव गोलैजोबा बेबायदिनो रायम'ना नेसनेल पारक आव ओ गोबां जोंनि हादोरनि बाहेरानिबो गोबां टुरिस्ट फोर फैनाय बिराद दावबायग्राफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो दा बावैसो असट्रेलिया निफ्रायबो माखासे दावबायारि फैदों होननानै जों नुनो मोनदोंमोन स' बेफोरनो मेहेर गोनां खालामनो थाखाय जों माखासे हारिमुआरि दिन्थिफुनायजों लोगोसे जानाय लोंनायफोरखौबो श'कास खालामनो हायोब्ला जों बेखौ ओ मोजां जागोन आरो बे दाव दावबायग्राफोरनि थाखाय थानो हानाय माखासे हटेल रिजर्ट फोरखौ जों बे खाथिखाला जुदि बानायनो होनो हायोब्ला बे जायगाफोरा जौखांनाय थाबैनो जौगाखांगोन होननानै आं सानो